हां जी साढ़ै इत्थे ते इं'यै बड़े कम्पनियां जियां राम ट्रेवल कंपनी बी इक साढ़ै इत्थे रघु ट्रेवल कंपनी बी ऐ ते असें अस बी बड़ी बार गेदे हा उं'दे कन्नै असें केह् करना ओह् शैल ऐ मतलब कोई कश्ट बी नी पजांदे सानूं कुदै इ'यां सफरै ई आराम कन्नै जांदे अस हिमाचल गेदे हे उं'दे कन्नै ते शैल मतलब इयां बंदे कन्नै बंदे कोई ओह् नी ऐ के सड़े दे पौना जां कुछ जदूं आखना अदूं त्यार होई जाना ते एह् नी कि बड़ी मैंह्गी ऐ ठीक रेट च ठीक मतलब इ'यां उत्थे धाम लेई जन्दे ते ठीक रेट उत्थे लेई जन्दे ते तुसें इ'यां इक होर ऐ साढ़ै इत्थे शाम ट्रेवलर ओह् बड़े अच्छे मतलब ओह् ते उ'नें जदूं फ़ोन करना उ'नें तदूं आई जाना अस उत्थे उं'दे कन्नै पत्नीटाप गेदे दे ते मड़ेयो दो ज्हार रपेआ लैता ते दो ज्हार च हम पत्नीटाप सनासर शैल घूमी आए ते ते ते जदूं आग मतलब जित्थे आखना उत्थे रुकी जानी गाडी जित्थे आखना उत्थे रोकी उड़नी गाडी पनीर दे पकोड़े खाए मतलब उत्थे रोकी ओड़नी गड्डी ते मज़ा आंदा ते तुसें बी इ'यां जाना होऐ ते एह् कम्पनियां शैल ऐ तुस इं'दे कन्नै फोन करी सकदे ओ ते नंबर लैना होऐ ते मेरे कोला लेई लैएओ शैल ऐ